جی ڈرائیور صاحب آپ نقد روپئے لے سکتے ہیں نا جی ہاں میرے پاس دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آن لائن کا سسٹم نہیں ہے میں آن لائن یو پی آئی وغیرہ نہیں یوز کرتا ہوں تو آپ نقد روپئے لے سکتے ہیں نا اچھا اور میرے ساتھ ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ چینج نہیں ہے میرے پاس چھٹے روپئے نہیں ہیں تو مہربانی ہوگی آپ نقد روپئے لے لیں اور چھٹے کا بھی انتظام کر دیں جی چلیں بہت شکریہ آپ کا نقد روپئے لینے کے لیے اور چھٹے کا چینج روپئے کا بھی انتظام کرنے کے لیے شکریہ